हांजी हां हां तुसी कौन हांजी हांजी सरपैंच साह्ब अच्छा अच्छा हां कोई निं साढ़ी जेसीबी इस बेल्लै कम्मै पर ऐ आप्पू औंदी ऐ ते जा औने आं अस इत्थै केह्ड़ी जगह दे तुस अच्छा अच्छा ओह् कोई निं इ'दी केह्ड़ी न टैंशन निं लो जनरल रेट लेगे इ'यां ते बारां सौ थुआढ़े तो ज्हार लेगे अच्छा अच्छा ओह् कोई निं कोई निं ओह् टैंशन निं लो जिन्ने तुस देने होग उन्ने देओ कोई गल्ल निं ऐ ही रेट रूट दी टैंशन निं लो तुस असैं ते अद्धे घैंटे पंजताली मैंट दे बाच आई जाना तुस एड्रेस भेजी लैयो ना चलो ठीक ओके